हाँ जी जी सर ट्रैवल एजेंट बोल रहे हैं सर मुझे अजमेर घूमने के लिए जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए सेवन सीटर जी कितना चार्ज है उसका कौन हाँ जी गाड़ी कौ सी है और चार्ज कितना होगा फिर उसका ओमकारेश्वर मंदिर पे जी तो वहाँ तक का चार्ज कितना होगा आपका मतलब मंदिर हो के फिर उसके बाद में आएंगे अब मंदिर से फ्री हो के तभी आएंगे अब कितने टाइम में फ्री होते हैं अब ऐसे तो कैसे बता सकते हैं हाँ एक दो दिन ही लगेंगे दो दो दिन हाँ जी और फिर उसमे हमारे लिए यदि मंदिर के अलवा भी हम कहीं आपको ले के चलें अजमेर में तो फिर चलोगे ना जी आपका ड्राइवर नहीं जाएगा जी और बाय चान्स रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई गाड़ी से तो फिर उसके लिए वो तो खैर देखेंगे बाय चान्स से जैसे रास्ते में किसी ने रोक लिया पुलिस वाले ने आर सी वगैरह का जी फिर फिर जैसे कि बाय चान्स बाय द वे जैसे पकड़ लेते हैं और चालान वालान हो जाए तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके जी लाइसेंस है जी जी और उसमें सुविधाएँ तो है ना ए सी प्रॉपर वर्क कर रहा है हाँ जी और उसमे कोई ऐसी वो नहीं हो हाँ जी सी एन जी का नहीं है उसमें पेट्रोल वाली और डीजल वाली दोनों हैं उनका फिर अलग अलग वो है प्राइस या फिर एक ही है दोनों का फिर गाड़ी में सनरुफ है ऊपर खुलने वाली है या नहीं हाँ जी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है और बाय द वे जैसे एक तो उसमें सनरुफ काम कर रहा है या फिर वो बंद पड़ा है ठीक है तो फिर हम आते हैं आपके पास हमको दो दिन बाद ही चाहिए छब्बीस तारीख को जी ठीक है सर आते हैं हम